ड्रॉइंग ड्रॉइंग ठाहिण लाइ मां यूट्यूब जो बि सहारो वठंदी आहियां ऑनलाइन मतिलबु यूट्यूब जो इलाही सुठो स्त्रोत आहे जंहिंखे की ॾिसी करे तव्हां कुझु बि कॾहिं बि कोई बि हैल्प वठी सघो था और ऑफलाइन बि मां मतिलबु ठाहींदी आहियां पर ऑनलाइन बि मूंखे काफ़ी उन में शयूं मिली वेंदियूं आहिनि ॾिसी करे मां उन खे ठाहियां ठाहिण जी कोशिशि बि कंदी आहियां ऑफलाइन बि मां मतिलबु कोशिशि कंदी आहियां ठाहियां पर ऑनलाइन सां त ॾाढो सुठो ई स्पोर्ट मिलंदो आहे ठाहे करे मतिलबु सुठे सुठे नमूने सां कुझु बि करे सघऊं था ड्रॉइंग करे करे उन खे अॻिते उन खे मतिलबु हो करे करे असां उन जी बुक्स वग़ैरह बि हो करे सघऊं था कलर वलर कराए करे उन्ही में करे सघऊं था ऑफलाइन में बि मतिलबु कोशिशि रहंदी आहे की करे वठऊं और अॼुकल्ह त हिक खां हिकु टैक्निक आहिनि कोई बि दिक़त न थींदी आहे ठाहिण में ऑफलाइन में बि और ऑनलाइन में बि अगरि जंहिंखे ऑनलाइन इन ऑफलाइन ईंदो आहे त उहो ऑनलाइन घटि ॾिसंदो आहे पर असां ऑनलाइन बि ॾिसी करे कंदा आहियूं छो की यूट्यूब इलाही सुठो उन जो स्त्रोत आहे जंहिंखे ठाहे करे असां हे सभु सुठे नमूने करे पाईंदा आहियूं